दायो बिजनि कलेजाव एएसडिएम आसाम स्किल डेभ्लपमेन्ट मिशननि ट्रेनिं सलिदों बे ट्रेनिङानो जाहैबाय पिगारि फार्मिंनि एबा अमा फारामनि

जाय जाय जेन'बा आन इमप्लय सुबुं एबा जेबो मावाखै गभमेन्टनिफ्राय बे सुबुंफोरनो आसाम गभमेना जेन'बा सोलोंनानै लानो थाखाय बे एएसडिएम एबा आसाम स्केल डेभ्लपमेन्ट मिशननि ट्रेनिंखौ लानो खाबुखौ होदों बेहाय सोलोंनो अनेक रोखोमनि हायो अमाखौ माब्रै फिनांगौ एब्रा माबायदि अमाखौ फियोबा गिदिर जायो एबा माब्रै अमा गग्राखौ फेदेरनांगौ माबादि लुनांगौ माब्रै लुयोबा फार्मा देरगोन आरो अमा आदारफोरखौ मा बायदि होनांगौ मा मा जाग्रा मुवाफोर होनांगौ बिनि बिसय सोलोंनो थाखाय बे ट्रेनिंखौ एएसडिएमआ होदों बेहाय सोलोंनानै लायोबा इयुनाव जेन' जेबो मावि सुबुङाबो बे फार्मनि गेजेरजों जेन' आरजिनो ताका फैसाखौ गावनो आरजिनानै लानो हायो बिनि थाखाय बे एएसडिएम एबा आसाम स्किल डेभ्लपमेन्ट मिशन बेखौ होनाय जादों जों बेखौनो जोङो दा बिजनि कलेजाव ट्रेनिं लागासिनो